थांनाय बोसोराव आं अनलाइननिफ्राय मिन्ट्रा एपनिफ्राय एडिडास कम्पानिनिफ्राय गांसे बेग बिहरदोंमोन जाय बेगखौ बाहायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बे बेगआ नायनायावबो जोबोर मोजां आरो बेखौ बाहायखांनायनि उनावबो आं गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बे बेगआ आंनि थाखाय बाहायनायाव जोबोद मोजां लास्टिं होदों आरो बे बेगखौ बाहायनानै आं गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों